आज भारत के सामने हमारे वातावरण को लेकर जो सबसे गंभीर समस्या है गंभीर समस्याएँ हैं कि आज तरह तरह की फैक्टरियाँ चालू हो गई हैं फैक्टरियों के वजह से उनका जो गंदा धुआँ आता है उस वजे से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और साथ ही साथ यह धुएँ कार के धुएँ से आज कल हर चीज़ बिजली से चल रही है बिजली के कारण भी अपने वातावरण में काफ़ी दूसित हवाएँ आती हैं जैसे बड़ी बड़ी फैक्टरियाँ हैं फैक्टरियों से निकलने वाले गंदे धुएँ की वजह से हमारे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा हानी हो रही है बहुत ज़्यादा छति होती है आज वाहनों की भी इतनी तादात बढ़ गई है कि बिना वाहन के अदमी चलना पसंद नहीं करता और वाहनों से निकलने वाले गंदे धुएँ के कारण आज रोड़ों पर घूमना भी मनुष्य के लिए एक बहुत ही कठिन काम हो गया है आज अपन देखते हैं कि दिल्ली दिल्ली में कितना प्रदूषण होता है सबसे बड़ी समस्या यही है अच्छा इस वातावणन से छुटकारा पाने के लिए दूसित वातावरण को स्वच्छ वातावरण में बदलने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर अपने वातावरण को बचाने के लिए जगह जगह झाड़ या पेड़ लगवाना चाहिए या लगाना चाहिए झाड़ पेड़ों का कटाव ज़्यादा करना नहीं चाहिए झाड़ पेड़ों का कटाव होने से आज नदी नाले भी काफ़ी दूषित हो रहे हैं अब नदी नालों में भी मनुष्य को अपने आप में एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमें नदियों को नदियों में बड़ी बड़ी जो नर्मदा नदी हैं यमुना नदी हैं गंगा नदी हैं और जो भी नदियाँ हैं उनमें यह अपने गंदे नालों को नहीं जोड़ना चाहिए सिटी का जो गंदा पानी होता है उसके लिए एक शासन को एक अलग व्यवस्थाएँ बनाना चाहिए ताकि हमारी नदी नदी बनी रहें और नाले नाले बने रहें और मनुष्य को भी आज नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं यमुना जी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा स्नान नहीं करना चाहिए गंदे कपड़े धोना नहीं चाहिए सैंपू का यूज करना नहीं चाहिए नदी नालों में गंदी चीज़ें फेंकना नहीं चाहिए आज कल व्यक्ति नर्मदा के नाम से जाता है नहाने तो वहाँ पर गंदी चीज़ विसर्जित करके आता है जिसके फलस्वरूप नदी नाले अति से भी ज़्यादा गंदे हो गए हैं हालाकि बहुत से शासन ने बहुत से प्रोजेक्ट चालू किए हैं बहुत से मिसन चल रहे हैं नदी नालों को साफ़ करने के पर मेरे हिसाब से तो आज कल जो शासन कर ज़रूर रही है बीच में ही अधिकारी लोग उसका पैसा खा जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए नदी नालों को यदि वातावरण को स्वच्छ रखना है तो व्यक्ति को स्वयं ही अपने आप में एक प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा सभी व्यक्ति यदि यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमें अपने वातावरण को नदी नालों को स्वच्छ रखना है तभी नदी नालों ओर बातावरण को स्वच्छ रखते रख सकते हैं रख सकते हैं अन्यथा शासन क्या कोई भी आ जाए वातावरण और नदी नालों को स्वच्छ नहीं कर सकता जब तक कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में डिपेंड न हो गर्मी बारिश सर्दी में भी बहुत से बदलाव देखे जा रहे हैं आज गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी के मौसम में गर्मी और इस साल दो हज़ार चौबीस में तो हमने पहली बार देखा कि गर्मी सर्दी ठंडी तीनों एक साथ अब अदमी कंफ्यूज़ है के आफिस जाना जाना है तो वह छाता ले जाए या बरसाती ले जाए या स्वेटर ले जाए कई बार अभी पन्द्रह दिन पहले ही हमने देखा सर्दी गर्मी ठंडी तीनों एक साथ थी तो यह सब हमारी ही गल्तियों का परिणाम हैं कि आज हमें तीनों मौसम एक साथ देखना पड़ रहा है यदि हम लोग वातावरण को स्वच्छ रखते आज थोड़ी सी दूर जाने के लिए गाड़ी फोर व्हिलर टू विलर का उपयोग नहीं करें तो काफ़ी उससे वातावरण में सुधार आ सकता है आज व्यक्ति क्यों इतनी अवश्यकता हो गई है उन्होंने बिल्कुल वाहनों को इतनी अवश्यकता बना ली है कि यार थोड़ी सी दूर सब्ज़ी लेने भी जाना है तो बस टू व्हीलर उठाई और फोर व्हीलर यह सारी चीज़ों से व्यक्ति को अपने आप में एक कंट्रोलिंग करना पड़ेगा तभी वातावरण और नदी नालों को अपन स्वच्छ रख सकते हैं